सहरसा जिलामे एक मुरादपुर गाँव छै जाहिमे एक हाई इसकुल छै आओर मिडल इसकुल छै आओर प्राइमरी इसकुलसभ छै तऽ हम अपन गाँवमे पढलहुॅं हँ पहिने पढलहुँ प्राइमरी इसकुलमे तेकर बाद फेर मिडल इसकुल गेलहुँ फेर हाई इसकुल गेलहुँ तऽ ओहिठाम जे छै बहुत नीक व्यवस्था छै आओर ओ इसकुलके नाम जे छै ने बहुत जगह नाम छै आओर बहुत गाँवके लोकसभ आबै छै पढ़ै लए ओ इसकुल एहि दुआरे की जे ओहि इसकुलमे जे छै ने बहुत टीचरोंसभ छै आ बढ़िआँसॅं शिक्षा मिलै छै ओ इसकुलमे तैं दुआरे हमरसभके स्कूल बहुत बढ़िआँ छै बहुत लोकसभ आबै छै पढ़य लए पहिने जे रहै टीचरोंसभ नहि रहय आब बहुत टीचरसभ छै तैं दुआरे हम ओहि इसकुलसॅं संतुष्ट छी तैं हम बाहर नहि जायब पढ़य लए एहि दुआरे की सभ चीज़ हमरा इसकुलेमे मिलै छै फ़ायदा हमरा बाहर जायके क़ोन काज छै जहन लोकके नहि भेटै छै कोनो फ़ायदा तहन ने बाहर जाइ छै हमर इसकुल तऽ बढ़िआँसॅं पढ़बै छै मास्टरसभ मैडमसभ छै आ तैं दुआरे हमसभ अपना इसकुलमे पढ़ै छी बाहर नहि जायब पढ़य लए